रिसंटली एक वीक पयलीं इंडियाचो जो लो मिनिस्टर आसा पळय किरण रिजिजू ताणें कमॅंट केल्लें कमॅंट केल्लें सी जी आयचेर आयच्या टायमार सी जी आय जो आसा पळय ताणें कितें म्हटलां की मिनिस्टरान बीन इंडियाचे जुडिश्यरींत इन्टरफियर करपाक जायना खंय कितेंय आसूं कोन्स्टीट्यूशनांत तें एक डिश्टींग्वीश केलां एक्जीक्युटीव्ह जुडिश्यरी ऍन्ड पार्लीमॅंट्री तिनूय डिफरंट आसा पूण कितें जाला खबर आसा इंडियांत पोप्युलेशन खूब आसा आनी पर एक लाख लोकां खातीर जजीस आसा पळय ते खूब कमी आसा आनी ताका लागून कितें जाता एक कॅस वर्सान वर्स चलता मध्यप्रदेशांत एक कॅस जाली जी णव्वद वर्सांंच्यान डिसप्यूटांत आसा आनी ताका लागून गव्हर्मेंट कितें म्हणटा आमी ती पावर आसा न्हू जज अपॉंयंट करपाची ते आमच्या हातींत दिया आमी एक नवो कायदो हाडुंया आनी जजाचें जो प्रोसेस आसा पळय तें फास्ट करुंया पूण ते करपाक शकना कित्याक इंडियांत कितें आसा एक सेयिंग आसा कितेंय जावं शंबर दोशी आसा जाल्यार तेंका सजा मेळोंक ना जाल्यार चलतलें पूण एक मनीस आसा जाणें खंयचेय दोश करूंक ना जाल्यार तेंकां तेंकां तांचेर अन्याय जावपाक जायना तेका लागून इंडियांत मल्टीपल एका वयर एक लेयर हा फर्स्ट तूं वयतलो कॅस रेजिस्टर करतलो सॅशन कॉर्टांत आनी मागीर थंयच्यान हायकॉर्ट हा डिस्ट्रीक्ट कॉर्ट आसा मागीर हायकॉर्ट देन सॅंटर देन लास्ट सुप्रिम कॉर्ट आसा जाल्यार ह्या बाबतींत न्याय मेळपा खातीर खूब खूब टायम लागता ताका लागून गव्हर्मेंट एक नवो कायदो हाडपाक सोदता आनी ताका लागून एक टसल पळोवपाक मेळटा लॉयर्स जजीस आनी पोलिटिशन्सां भितर म्हाज्या म्हाका दिसता की एक नवो कायदो हाडपाक जाय आनी दुसरी गजाल जी म्हाका खूब खूब म्हजें ध्यान आकर्शीत केल्लें तें आसली की सुप्रिम कॉर्टांत खंय वर्सांत दोनशी आठ आठा वयर वॅकेशन आसता सुटी आसा वर्सांत तो कायदो खंयसून येलो खबर आसा त्या टायमार जे जज आसले ते ब्रिटनासून हिंगा येताले आनी इंडियांत इंडिया गरम जाल्यार ते वॅकेशन अनाउंस करून परतून आपल्या फेमिलीक बी मेळपा खातीर थंय वयताले आनी परतून येताले ताका लागून तेंच्यानी खूब सुटी दवरलेली ते कायदेच आतांय आसा कोणें काडपाक चिंतूंक ना आनी जे जज बीन आसा पळय ते काडपाक सोदना ते खूब इन्ट्रस्टिंग गजाल आसा न्यूजांत आनी दुसरी गजाल सगळ्यांत इन्टिरस्टिंग म्हटल्यार ती अडानी अडानी तो जगांत दुसरो सगळ्यांत गिरेस्त मनीस जाल्लो एक चार वर्सां पळोवपाक गेल्यार कोणाक ताचें नांव खबर नासलें पूण आतां गेल्यार तूं खंयच्याय स्टोरांत चल आनी ते सोयाबीन आसता पळय तें पॅकीट तें काड आनी सोयाहीनाच्या पॅकेटाचोर सायडीन अडानी म्हणून हा खंयच्याय सिटींत चल खंयच्याय राज्यांत चल एक ना एक एयरपोर्ट अडानीच्या नांवार हा इंडियान जितले पोर्ट आसा पळय तेच्याकून मॅजर नंबर म्हणल्यार अडानीचे आसा कोणाक खबर ना की हे मनीस इतले बेगीन इतलो गिरेस्त कसो जालो आनी अमेरिकेचे एक फर्म आसा किंडरबर्ग म्हणून किंडरबर्गाचें काम कितें सांग पळोवया ती रिसर्च करता आनी सांगता की एक कंपनी ऑरिजिनल की फेक आनी तें शोर्ट सेलिंग करता शोर्ट सेलिंग म्हटल्यार कितें अदमास लावप स्टॉक मार्केटांत की हाचो स्टॉक पडपाचो हा आनी ताचो कळपाक पावता जाल्यार हिंडरबर्ग कितें करता जगाच्या फॅमस कंपनींक लोआंक बीन पळयता रिसर्च बीन करता आनी तांचेर तांचूर सट्चू लायता आनी ते सेल्स जाल्यार ती गिरेस्त जाता हिंडर बर्ग आनी आयज पर्यांत जितलें तांचें नांव घेतलां पळय नायन्टी पर्सेंट कॅसीस ट्रू जाला आनी ते म्हणटात की अडानीची कंपनी आसा पळय ती तितली बरी ना जे भशेन दिसता आनी ताका कोट्यांनी कोट्यानी लॉस जाल्या ह्या दिसांनी अडानीक आनी अडानी ते न्यूजपेपरान सांगताले की तो वायट नायट जातलो तो अडानी खातीर आमी खूब डॅवेलपमेंट जातलें म्हूण आनी खूब फोटोझूय वायरल जातात तितूंत अडानी आनी नरेंद्र मोदी एकाच फ्लायटांत भोंवताले खंय अडानीचो करियर स्टार्ट जाल्लो मुद्रा पोर्टाक लागून मुद्रा पोर्ट गुजरातांत हा आनी गुजराताचो जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसा पळय तेन्ना तो आपलो त्या टायमार ताचें अपरायजींग स्टार्ट जाल्लें अडानीचें पळोवपाक गेल्यार अडानी आनी मोदी दोनीय आपल्या करियराचे त्या टायमार पिकार आसले आतां अडानी सकयल पावलो आतां मातसो ते न्यूजा खातीर आनी सॅंकेंड सगळ्यांत इन्ट्रस्टिंग गजाल पळोवपाक गेल्यार नबरींग स्टॅट हा पळय तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान म्हळ्यार कशें म्हणप आतां किडनी स्टोन सगळ्या देशाक पाकिस्तान म्हळ्यार किडनी स्टोन आनी पाकिस्तानान आयच्या टायमार नायन्टीन सेव्हन्टी एठापसून आतां पसून हायस्ट इन्फ्लेशन रेट हा सो म्हारगाय वयर पावल्या आनी ताचे खातीर खूब रिझनस आसा पूण म्हाका दिसता आमी न्हू आपल्या देशाक पाकिस्ताना वांगडा केन्ना कम्पेर करपाक जायना पाकिस्तानाची पोप्युलेशन कितली आसा खबर आसा महाराष्ट्राची पोप्युलेशन पाकिस्ताना परस चड आहा आमचो अंबानी आसा पळय तो तीन आपल्या इन्कमांत तीन पाकिस्तानांक जेवण दिवपाक शकता कून चड ते देशाचें अस्तित्वच घडिल्लें तें इंडियाक सायडीक दवरचे खातीर जेन्ना इंडिया इन्डिपॅंडण्ट जाल्लो पळय त्या टायमार कोल्ड वॉर स्टार्ट आसलें आनी नेहरू आसलो पळय तो त्या सायडीक आसलो लेफ्ट सायडीक आसलो यू एस एस आरच्या आनी यु एस एक एक कंट्री जाय आसली जो यु एस एस आर आक काउंटर करतलो ताका लागून तेंच्यांनीं ब्रिटीशाक इन्फ्लुएंस केले की तूं देशाचे दोन भाग कर आनी जो पोर्ट हा पय ग्वादर पोर्ट ग्वादर म्हूण एक पोर्ट हा आनी थंय तांचो आर्मी बॅस आहा तें एक सेपरेट देश म्हणून तेका लागून इंडियाचो दोन पार्ट केल्ले एक पाकिस्तान आनी इंडिया आनी टील नाउ पाकिस्तानांत जितली फंड्स येता पळय ती यु एस ए हातूंत वयता ताचो ऑपनली धंदो ना फोर एक्जांपल इंडिया इंडिया आमी कितें वी आर नोन एस द लिडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स इंजिनियर्स आनी इंडिया इस नोन फोर इट्स सिलिकॉन वॅली पाकिस्तानांत अशें कांयच ना इंडिया इस नोन पाकिस्तानांत सगळ्यांत चड मॅन्युफेक्चर जाता म्हणल्यार टॅररिस्ट आनी कांय ना सो म्हाका दिसता आमी कम्पेर करपाक जायना तें म्हाका मोस्ट इंट्रस्टिंग गजाल दिसता आनी हांव अर्थशास्त्राच्या बाबतींत उलोवपाक गेल्यार आमच्या अर्थ वेवस्थेंत सगळ्यांत व्हडलो खत्रो हा पळय तो हा म्हरगाय म्हारगाय वाडला हालींच कालूच सिलिंडराचेर पन्नास रुपया वाडयला जाल्यार ते कमी जावपाक जाय ना जाल्यार जगप खूब कठीण जातलें आनी गोंयांत खंय दोन हजार पन्नासांत दोन डिग्री टॅम्परेचर वाडपाचे आसा दोन हजार तीस पंचवीस म्हणल्यार आनी त्या टायमार जो खर्ज आहा पळय घरांत रावपाचो गोंयांत रावपाचो आनीक वाडटलो म्हारगाय वाडप आनी खर्च वाडप तें बरें न्हू तें एक रोजगार वा काणकूय खातीर बरें न्हू आनी आतां काम धंदोय कमी हा ते एक इकनॉमिक्सांत एक टर्म हा रिसेशन म्हूण म्हटल्यार त्या टायमार देशाची अर्थ वेवस्था स्लो जाता कित्याक प्रोड्कशन कमी जी डी पी देंवता आनी अनएम्पलॉयमेंट चड जाता ताका लागून म्हाका दिसता ही खूब लक्ष दिवपाची गरज म्हूण आनी कितें आसा गोंयांत पळोवपाक गेल्यार आयच्या टायमार राजकारण थंड आसा कित्याक कोण ना ओपोझिशनांत ना मॅजर लिडर्स तांच्यांनी बी जे पी जॉयन केलां आनी जे जो मुद्दो सगळ्यांनी उलोवपाक जाय तो म्हादय तितलो लोक उलयनात आनी खरें म्हणपाक गेल्यार तो विशय गोंयचो अस्मितायेचो कित्याक म्हटल्यार ती आमची पोझीशन आसा एस अ राज्य तें सांगता आमी खंय आसा आनी आमची इम्पोर्टनंस कितें आसा एका एका व्हडल्या राज्यांत एक स्टॅटांत भारता सारके स्टॅटांत पळोवपाक गेल्यार